हमारे पसंद के चार प्रकार के समाचार पत्र हैं जैसे कि दैनिक भास्कर दैनिक जागरण अमर उजाला और हिंदुस्तान इसमें से हमको सबसे अच्छा हिंदुस्तान लगता है क्योंकि इसमें जो घटना आती है वो सत्य दिखाई जाती है उसमें कोई फेक नहीं है वो हमारे लिए हम दिनभर उसी को पसंद करते हैं और पढ़ते हैं हमको सबसे अच्छा हिंदुस्तान समाचार पत्र लगता है